मैं आमतौर पर दोपहर के भोजन में दाल चावल सब्ज़ी रायता सलाद रोटी यही सारी चीज़ें बनाता हूँ लेकिन रात के खाने के लिए मैं सिर्फ़ दलिया या खिचड़ी ही पकाता हूँ क्योंकी रात के खाने में हल्का खाना खाना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है इसलिए मैं रात को हल्का खाना ही पकाता हूँ और वही खाता हूँ